खाने के लिए पसींदा पसंदीदा भोजन तो खाने के लिए पसंदीदा भोजन तो कोई एक है नहीं मेरे तो बहुत ही सारे जैसे मुझे तो चाउमीन दोसा मंचुरियन मोमोज और खाने मतलब घर में जो बना होता उसमें लौकी के कोफ़्ते करेला गोभी की सब्ज़ी और शिमला मिर्ची की सब्ज़ी और मेथी की मेथी की भाजी पालक की दाल रोटी चावल मतब सब बहुत पसंद है पर सबसे ज़्यादा मुझे रोटी सब्ज़ी खाना अच्छा लगता है क्योंकि जब अगर मेरे घर पर जब भी दाल चावल खिचड़ी बनती है तो मुझे मेरा पेट ही नहीं भर्ता उसमें जब तक मुझे रोटी नहीं मिलती तब तक मेरा बिल्कुल भी पेट नहीं भरता मिनिमम दो रोटी तो होना खाने के लिए ताकि आपको पूरा पूरा प्रोटीन मिल पाए आपके शरीर को और आप पूरा दिन एक्टिव रह सके जिस दिन अगर जिस दिन अगर मुझे रोटी नहीं मिलती है उस दिन मेरा पूरा दिन आलस भरा जाता है और पूरा टाइम बस भूख भूख लगती है कि कभी ऐसा लगता है कि यह खा लो कभी वह लगता वह खा लो पर सब कुछ और रही बात बाहर के खाने की तो बाहर खाने में मुझे सबसे ज़्यादा पानी पूरी बहुत पसंद है चाहे वह आप मुझे कितनी ही दे दो और घर के खाने की बात रही तो मुझे सबसे ज़्यादा सब्ज जो सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है वह है पत्ता गोभी पत्ता गोभी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद सिर्फ सब्ज़ी नहीं पसंद अदरवाइज़ अगर उसको मैं बाकी चीज़ों में यूज करूँ जैसे कि नूडल्स में डालती हूँ या फिर उसको मैं मोमोज में यूज़ करती हूँ तो वह चीज़ वह उस टाइम पर मुझे खाना अच्छी लगती है पर ऐसी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर घर में कभी मैं खाना बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा मेरे हाथ से खाना बिना लहसुन का बनेगा क्योंकि मुझे लहसुन बिल्कुल नहीं पसंद और जो दाल चावल सिर्फ दिन के टाइम पर अच्छे लगते हैं रात के टाइम पर नहीं और ठंडी में तो दाल चावल अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि दाल चावल खाने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि ठंडी में दाल चावल कम खाना चहिए और ज़्यादातर हो सके तो दिन में खाना चाहिए रात में अवॉइड करना चाहिए